हेलो हाँ जी कौन सर क्या नाम है आपका जी सर अभी हमारी लिस्ट में ऐसा कोई नाम तो मेंशन नहीं है सर आपने कब आर्डर किया था अच्छा अच्छा प्री ओपन्ड है सर ऐसा तो होता नहीं है आप कुछ ग़लत बता रहे हैं शायद तक आपको कुछ ग़लत फ़हमी हुई है

सर उन्होंने आपकी परमीशन से ही रखा होगा तो हो सकता है किसी और ने सर उसको प्री ओपन कर लिया हो हमारी तरफ़ से ऐसे कोई भी जी तो सर एक मिनट आप रुकिएगा मैं आपके प्रोडक्ट का पिक्चर चेक करता हूँ अगर उसमें से प्री ओपन्ड होगा तो तो मैं आपकी कम्पलेंट को आगे रेज़ सकता हूॅं एक मिनट सर आपका ऑर्डर तो यहाॅं पे ऑलरेडी अच्छे से दिख रहा है सर प पूरा फ़ुल्ली पैक्ड है वो किसी प्रकार का कोई भी उसमें ओपनिंग नहीं दिख रहा है यहाँ पर तो जी सॉरी सर अगर वो रास्ते में होगा तो वो हमारी रिस्पाँसिब्लिटी नहीं है आपके कहने पे हमने उसको रखवा दिया अब वो नहीं हो पाएगा सर सर हमारी डिलिवरी रिस्पाँसिब्लिटी तब तक है जब तक वो आपके पास जी सर हमने उसको आपके कहने पे एक जगह पे रख दिया आपकी फिर वो सिचुएशन बनती है कि आप उसको कहाँ पे सेफ़ली रखवाएँ हैं कि नहीं सर वो सेफ़ नहीं था वो आपकी सिचुएशन्स हैं हम उसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकते सर बिल्कुल नहीं सर क्योंकि ये चीज़ फ़ुल्ली पैक्ड थी हमारी तरफ़ से फ़ुल्ली पैक होके आपके पास गई है आपके पास जाके चेंज हुआ है तो सर आप इसको डायरेक्टली रिटेलर से बात कर सकते हैं वो कर सकते हैं हमारी कंपनी इसपे रिस्पाँसिबल नहीं है ऐज़ यू विस सर क्योंकि हमारे साइड से तो फ़ुल्ली पैक्ड है हम इसमें अपना डिफ़ेंस कर सकते हैं आप इसके लिए सर उसकी साइड से हमारे रिकॉर्ड्स में सब क्लियर है और आगे कुछ नहीं हो सकता सर थैंक यू श्योर श्योर थैंक यू